آپ کیا گولڈن فِش سے بات کر رہے ہیں مجھ کو راوس فِش چاہیے اِس کے بدلے آپ بتا دیجیے کوئی سر مجھ کو تو راوس ہی چاہیے مجھے بون لیس چاہیے وہ فرائی کرنے کے لیے چاہیے سر مجھ کو تقریباً دو تین دِن میں چاہیے اور فرائی کرنے کے لیے چاہیے جیسے فرائی کرنی ہے کِس کِس قسم مچھلی رہے گی وہ فرائی کرنے کے لیے آپ یہ بتا سر مجھ کو راوس ہی چاہیے اِس کے بنا کوئی اور سی چاہیے ہی نہیں کیا مجھ کو راوس ہی چاہیے مجھے فرائی کرنے کے لیے چاہیے سر کس ریٹ پے پڑے گی اور کیسی ہوگی بون لیس کے ریٹ بتائیے اور ویسے ریٹ بتائیے کتنے کتنے کی پڑے گی اور اچھا اور ویسی والی بنا بون لیس کی کتنے کی مِلے گی اور فرائی کرنے کے حساب سے کیسے رہے گی اور ارجنٹ میں کتنے کی پڑے گی اِس میں گُنجائش ہو سکتی ہے کچھ اور چلیے ٹھیک ہے میں آپ کی شاپ پر آتا ہوں پھر دیکھتے ہیں